मोजाङैनो दङ' नोंहालाय लायो फरिखा जादोंमोन नालाय ओमफ्राय दा फरिखा जोबनायखायसो हरहां जाखादोंमोन आङो गाबोनफोर हरनो सानदोंमोन ओमफ्राय माबाफोर ए बेरायहैनो नागिरदों ए जायो माजों थांगोन ओं माजों थांगोन औ बेखायनोथ' साबोसे थांगोन दङ' ए औ मा गारिजों थांगोन विंगार औ मोजांखौनो ला लामाया गाज्रिना दस्रा गारिजों थांनो हानाय नङाहाय गिलु फालु मैदेर ओंखारो औ विंगारानो मोजां जागोन लामा बाज्ल'नायखौबो बारा थाल मोनाना औ औ औ फैसाया खम खाङो बांद्राय जाख्रुब लोंख्रुब खालामनो हानाय नङा औ लांफानो नागिरदों औ औ औ दाथ' अखा बोथोरबो

ओमफायो माबानिफ्रायनो थिनालिनिफ्रायनो खारगोन गारिया औ ओमफ्राय खयथासोआव ओंखारनो फुङावनो ना औ औ औ औ आंबो गोबावखासै सरलपारायाव थाङैया बे खेबसे थांनायल' ओमफ्राय बिनि उनावनो थांनाय जायाखै ज' थांनायाव गिनो ओंखारा हारसिं थांनाय एसे सानै साथाम लोगोफोरजों थांनायाव गियोनालाय मोजां दे थांगोन मोजां आं कुरताखौनो गाननोसै नामा मैदेर होसोबा खारनांगोन ना एसे दे दे जायखिजाया बायहैजागोनबो दे प्लेनिं लानानै औ दे